हैल्लो हां जी फोन कीता तुसें हां जी केह् गल्ल तुसेंगी हां जी हां जी हां अच्छा हां हां अच्छा हां हां ते तुस दवाई खा दे हां ते दवाई दा हां हां जी ते हां जी अहें तुस परहेज़ नी करदे हो दवाई खंदे जे हां ते एह्दे पर तुसेंगी पता ऐ कि तौल नी खानें होंदे हां शूगर आह्ले बंदे गी